असांखे नई स्माट टी वी ऑनलाइन वठिणी आहे जंहिं जे लाइ असां जुदा जुदा वेबसाइट ते वञी करे ॼाण वठी सघूं था सभिनी खां पहिरीं सोनी कंपनी नाले जी वेबसाइट ते वञी हुनजे अघनि ऐं टीवीअ जी ख़ासियतुनि जे बारे में ॼाण वठी सघूं था सोनी कंपनी असांखे ऑनलाइन टी वी वठण महिल घणो डिस्काउंट ॾिए थी हिनजी चटाभेटी ॿियनि कंपनी जे सैंमसंग एल जी पेनासॉनिक वग़ैरह जी वेबसाइट ते वञी हुनजे अघनि ऐं टी वी जे ख़ासियतुनि जी ॼाण करे सघूं था गॾो गॾु टी वी सप्लायर किथां थींदी घणनि ॾींहंनि में टी वी घरु अची वेंदी डिस्काउंट ऑफ़र घणो मिले थो सप्लायर मीशो आजीओ फ़िलिपकार्ट या मैंत्रा था थींदी गैरंटी वैरेंटी ख़रीद करण जूं शर्तूं वग़ैरह जे सुठो नमूनो ॼाण वठण खां पोइ जितां सस्ती ऐं वधीक फ़ीचर वारी सुविधा मिलंदी उतां ई स्माट टी वी ख़रीद कंदासीं